हाँ हम अपने गाँव के प्रधान के को जानते हैं उनका नाम रुद्र प्रताप यादव है वो हमारे गाँव के सरपंच हैं उनके द्वारा किया गया कार्य बहुत अच्छा ही है और उनसे हमेशा बातचीत होती है और लोगों से मिलजुल कर रहते हैं और अच्छी सद्भावना की तरह व्यवहार भी करते हैं और अच्छे से अपनी बातों को निभाते हैं गाँव में सड़क बनवा दिया और नालियों को ढकवाना नाली बनवाना पानी का बहाव करना सब कुछ किया है प्रधान से मिलकर जो भी कार्य होता है अच्छा ही होता है कोई भी कार्य प्रधान के बारे में कोई भी पूछता है या प्रधान कोई भी कुछ काम करते हैं तो गाँव में सबसे बाते कर के जो सहमति बनती है वही काम किया जाता है प्रधान की तरफ से जो भी योजना आती है अच्छी तरह उस योजना का पालन होता है क्योंकि प्रधान द्वारा ही गाँव का विकास है अगर प्रधान कुछ नहीं करेगा तो गाँव का विकास नहीं होगा हमारे गाँव का विकास अच्छा है और अच्छा हो रहा है प्रधान अच्छे हैं और अच्छे से कोई भी योजना आती है उसका पालन करते हैं उस योजना को अच्छे से निर्वाहन करके उसको अच्छा बनाने का कार्य करते हैं और उसको अच्छा बना देते है इस गाँव में सड़क बिजली खम्भा लाइट जो भी है अच्छे से पूरा करते हैं और उनके बारे में जानकारी भी रखते हैं लोगों से मिलकर बातें भी करते हैं और अच्छी योजना का सहमति लेकर अच्छा कार्य करते हैं और अच्छा से उसको पूरा पूरा करते हैं प्रधान जो भी हैं अच्छे है प्रधान के लिए जो भी कुछ है सब कुछ अच्छा कार्य करने का ढंग है और उनके पास कार्य करने का अनुभव भी है प्रधान अनुभवी हैं और सब कुछ जो अच्छा कार्य किया है अच्छा किया है मजबूत किया है और लोगों के लिए चर्चित भी हैं कि हमारे गाँव के प्रधान बहुत अच्छे है प्रधान जो कार्य करता है अच्छा करता है लोगों से मिल जुल कर रहता है लोगों का सुख दुख में साथी बनता है और लोगों के साथ रहता है लोगों के सुख में या दुख में दोनों में सहभागिता अच्छी तरह निभाते हैं प्रधान जो भी कार्य किया अच्छा किया प्रधान हमारे गाँव के रुद्र प्रताप यादव जी हैं